بھارت کی اقتصادی ترقی میں کئی اہم صنحتوں اور شعبوں نے مرکزی کردار ادا کیا ہے ان میں سب سے نمایاں شعبہ آئی ٹی یعنی معلوماتی ٹیکنالوجی کا ہے جس نے نہ صرف ملکی بلکہ پین الاقوامی سطح پر بھارت کا نام روشن کیا ہے اور لاکھوں افراد کو روزگار فراہم کیا ہے اس طرح صحت کا صعبہ بھی تیزی سے ترقی کر رہا ہے خاص طور پر نجی اسپتالوں اور دوا ساس کمپنیوں کی بدولت جس سے نہ صرف عوام کو بہتر سہولیات میسر آئی ہے بلکہ تبا سیاحت کو بھی فروغ ملا ہے میڈیا اور تفریحی صنعت نے بھی معیشت میں بڑا حصہ ڈالا ہے خاص طور پر فلم ٹی وی اور ڈیجیٹل پلیٹ فارمس کی وجہ سے چمڑے کی صنعت خاص طور پر اتر پردیش اور تمل ناڈو جیسے علاقوں میں نہ صرف اندرون ملک بلکہ بدعمداد کے لحاظ سے بھی اہم ہے زراعت بھارت کی معیشت کی ریڑھ کی ہڈی رہی ہے جو اگرچہ جدید شعبوں سے پیچھے ہیں لیکن آج بھی کروڑوں لوگوں کا ذریعہ معاش ہے تعلیم خاص طور پر نجی تعلیمی اداروں اور آن لائن لرنگ کے ذریعے نہ صرف طلبا کو بہتر مواقع دے رہے ہیں بلکہ عالمی سطح پر بھی بھارت کی صلاحیتوں کو منوا رہے ہے ان تمام شعبوں نے مل کر بھارت کی معیشت کو مضبوط کیا ہے رو روزگار کے مواقع پیدا کیے ہیں اور عالمی معاشیت میں بھارت کے کردار کو مست مستحکم کیا ہے